بدلتے ذوق اور عالمی اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے دہلی کے دیہی علاقے کا فن اور ہنر ہنر وقت کے ساتھ مختلف طریقوں سے ڈھلتا جا رہا ہے شہر میں آبادی ہوتی ہے جبکہ دیہی علاقوں میں آبادی کم ہوتی ہے دیہات میں زندگی روایتی اور آرامدہ ہوتی ہے جبکہ شہر میں زندگی تیز رفتار اور ماضی میں تبدیلی کی اسکول ہوتی ہے شہر میں مختلف سہولتیں اور خدمات دستیاب ہوتی ہیں جیسے بجلی پانی اسپتال اسکول وغیرہ جبکہ دیہات میں ان سہولتوں کی کمی ہوتی ہے دیہات میں ماحول زیادہ صاف اور خوبصورت ہوتا ہے جبکہ شہر میں آلودگی اور ٹریفک کی مشکلات ہوتی ہے شہر میں زیادہ معیشتی سرگرمیاں اور روزگار کے مواقع ہوتے ہیں جبکہ دیہات میں زرعی کام اور محلی کاروبار حاکم ہوتے ہیں یہ فرک دیہات اور شہروں کے درمیان بنیادی طور پر موجود ہے